हमारे गाँव में एक लघु उद्योग खुला है जिसमें महिलाएँ को रोज़गार दिया जाता है यह लघु उद्योग मसालों को पीसकर तैयार करने के लिए बनाया गया है जिसमे गाँव की सारी महिलाएँ रोज़गार के लिए वहाँ पर आती है उन्हें रोज़गार दिया जाता है जिससे उनका घर खर्चा भी चलता है और उन्हें रोज़गार भी मिलता है इस और मसाले भी पिसाए जाते है जैसे मसालों में पिसे जाते है लाल मिर्च धनिया खड़े मसाले हल्दी यह सब मसाले लघु उद्योग में पिसे जाते है और जिसमे महिलाएँ एक एकत्रित होकर आती है सुबह वह नौ बजे आती हैं उधोग में और शाम की छ बजे तक काम करती हैं काम करने के बाद उन्हें शाम को प्रतिदिन वेतन दिया जाता है और साथ में एक एक मसाले के पैकिट भी दिए जाते है छोट छोटे घर में यूज़ करने के लिए जिससे महिलाओं को रोज़गार मिलता है और वह उनकी उनकी दैनिक स्थिति जो है आर्थिक स्थिति भी अच्छी होती है इस उद्योग की एक महत्वपूर्ण बात यह है की इसमें रोज़गार के लिए महिलाओं को सी वह चाहे वह शिक्षित हो या अशिक्षित हो सभी को रोज़गार मिलता है इसमें पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नही है इसमें हर महिलाओं को मतलब रोज़गार दिया जाता है जैसे की गाँवो में जो रहती है बूढ़ी महिलाएँ हुई बड़ी महिलाएँ हुई जो जैसे की जिनकी शादी हो गई है और उन्हें कही काम नही मतलब बाहर नौकरी करने के लिए नहीं जाने दिया जाता है वह भी यह काम मतलब कर सकती है लघु उद्योग में इन सब को मान्यता दी जाती है जैसे की लघु उद्योग में मसाले पिसने में और यह काम आसान भी बहुत होता है तो इसमें महिलाएँ अपनी रूचि दिखाती है और सभी एकत्रित होकर अपना काम करती है और शाम को उनको वेतन दिया जाता है जिससे की वह खुद भी आत्मनिर्भर बनती है और घर खर्चा भी चलता है लघु उद्योग में मसाले पिसाए जाते है और जैसे खड़ा धनिया हुआ खड़े मसाले यह सब उद्योगों में पिसाए जाते है